सत्ताईस हजार पान सौ छिहत्तर अट्ठावन हजार तीन सौ सोलह पैंसठ हजार सात सौ उन्नीस तिरसठ हजार तीन सौ बारह पचहत्तर हजार नौ सौ छब्बीस